हमरा गाँममे छै बहुत नीक नीक मैथिली फकरा सब छै ककरा केओ मूर्ख रहैया ककरो दिमाग नहि तऽ मूर्खोके सोझे कपार रहै छै तँ ई हमर गाँमके फकरा भेल एकरा एको रती दिमाग नहि रहै छै ने किछु रहै छै ओकरा ई कहल जाइ छै कि मूर्खोके सोझहि कपार तऽ कहलकै हमर दादीसब कहैत रहै कि ई सब कहैत रहै कि हमर मूर्ख लोकसॅं मूर्खो सोझे कपार रहै छै तकर बादसॅं बहुत बहुत बहुत नीक नीक फकरो सब रहै छै मोहावरो सब रहैया हमरा सबके गाँममे मैथिलियो मे रहैया तकर बादसॅं हिन्दीयो मे रहैया मैथिलियो मे तकर बाद सऽ बहुत फकरा अछि हमरा याद नहि अछि तकरा बाद सऽ एगो याद अछि कहलहुॅं हम तकर बाद ई सब कहलक हम किछु मोहाबरा सब भेल तकर बादसँ